लिरनायनि खोथा रायलायो बाथ' बेराद बुसथु लिरनांगौ दङ जोंनि बर'रावनिफ्राय रावखान्थिनिफ्राय लानानै बर'रावनि कास्थ'मारि जायनाखि लवस दं बेफोरखौबो लिरजोब जानो लुबैयो आङो आं हा लिरनायनि बांद्राय इन्थारेसथ' गैया आमफ्राय जुदि आङो गोदोहाय लेरदोंमोन आरोखि माखासे खन्थाइ लेरदोंमोन रायथाइफोरबो लेरदोंमोन जायनाखि जास्थ सिकुलस मेजाजिनसाव होनो थाखायल' आरोखि खिन्थु आङो माखासे निउस फेफारावबो लेरहरनो लुबैदोंमोन खिन्थु लिरथायनाय जायाखै खिन्थु जुदि आङो बेफोरखौ सानोबा माखौ लेरनो लुबैयो बेफोरबायदि साननोबा जोंहा बर' समाजाव जोंनि हारिमुवारि माखासे मा होनो बेखौ लवसफोर दङ जायनाखि कास्थमारि लवस हिसाबै जोंहा गुरुदेब कालिसरनाबो बेखौ लेरनानै गालांदोंमोन खिन्थु बियो रिफाइन नङा आरोखि मानि फोथारनाय नङा आरोखि दानि मुलुगाव एबा आथिखालनि जुगाव बे बुसथुवा सलिला बे जाहैबाय गोदोनि जुगनि सोमोन दावखि बाद माबा नाफाम बाद होन्नाय बेफोरबायदि बुसथुवा गोदोहाय दंमोन जेनावबा खिन्थु दा सलिजोबला आरोखि दानि आथिखालनि जों रुजुयोबा कम्पेयार खालामोबा दा जायनाखि फिस जेनावबा फाइनफोर लायो बियो गोबां जानांसिगौ गोदोनि हिसाबै सलिया होमबा जोङो दा आं माखौ लिरनो लुबैयो माखौ लेरजानो लुबैयो मानसिफोरजों होनोबा जोंनि बर'समाजनि जायनाखि नेमखान्थिफोरखौ लवसफोरखौ लाखिनो थाखाय बेफोर बायदि कास्थमारि लवस बेफोरखौ जोङो रिपाइन खालामनांगौ मोजाङै मोजां लिरफिन नांगौ आरो जोंनि बर' रावखान्थि जायनाखि बेबो मोनसे रिफाइन नङा जोंना बर' रावखान्थिखौबो जोङो ओंखायनो हायोबा बेखौबो मोजांयै मोजां लेरफिन नांगौ